میرے خیال میں ہمارے یہاں پر جو علاقائی ریاستی قومی اور بین الاقوامی کی سطح پر منعقد ہونے والے جو فوٹوگرافی کے مقابلے ہوتے ہیں وہ بہت ہی بلند پیمانہ پر ہوتے ہیں اس میں حصہ لینے کے لیے پہلے تو بہت اپنی فوٹوگرافی کو وہاں کے سنٹر کو دیا جاتا ہے جس سے وہ لوگ منتخب کرتے ہیں اس آدمی کو اس میں حصہ دیا جاتا ہے یا نہیں ویسے تو مجھے اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے کیوںکہ میں آج تک اس طرح کے کسی بھی مقابلے میں حصہ نہیں لیا ہے لیکن میں نے ویڈیوز پھر ٹی وی پر اس طرح کے شو دیکھتا ہوں اور اس سے تھوڑا بہت معلوم حاصل کرتا ہوں جس سے کہ مجھے کچھ نہ کچھ پتا ہوتا رہتا ہے اس مقابلے میں شامل ہونے کے لیے بہت ساری فارملٹی ادا کرنی ہوتی ہے کیوںکہ یہ سب مقابلہ بہت کم ہی جگہوں پر کیے جاتے ہیں اور جہاں پر یہ مقابلہ منعقد کیا جاتا ہے اس کو بہت سوچ سمجھ کر منتخب کیا جاتا ہے یہ مقابلہ ہر جگہ پر نہیں منعقد کیا جاتا اس کے لیے پوری ایک ٹیم کو تیار کیا جاتا ہے اور ان چیزوں کے بارے میں غور کریں اور اس جگہ کو منتخب کریں